मेरे घर में मेरे पापा जी उनकी जो है कि डायरिया हो गया था उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी उनके पेट मे दर्द था पेचीस वग़ैरह पड़ने लगे थे उनको डॉक्टर के यहाँ ले गए तो वो पानी वग़ैरह चढ़ाए फिर इसके बाद हम ले वा के आए घर पर तो डाक्टर जो बोले थे वो मैंने दिया उनको कमज़ोरी भी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी जिसकी वजह से जो है उनकी सेहत का हम को बहुत ज़्यादा ख़याल रखना पड़ रहा है उसमें हम पापा जी को अपने जो है कि मूंग की दाल की खिचड़ी बनाते हैं जो शुद्ध भाषा में बोल जाए खिचड़ी वो खिचड़ी बनाते हैं मूंग रहता है मूंग की दाल रहती है उसमें चावल रहता है उसको भिगोते हैं उसके बाद उसको कुकर मे बनाना हो तो कुकर में बनाते हैं उसमें ज़्यादा कुछ डालते नहीं बस हल्का सा हल्दी और जो है कि हल्दी और नमक डाल के उसको सीटी लगा के रख देते हैं जब वो हो जाता है तो उसको देसी घी जो होता है हमारी शुद्ध भाषा में बोला जाए देसी घी उसका हम लोग छोंका लगते हैं सिर्फ़ ज़ीरे में जो उनके सेहत के लिए अच्छा हो जो उनके पेट को एक दम ठंडा रखे उनको ताकि दिक्कत ना हो उन से उनको ताक़त भी मिले इस लिए हम लोग देसी घी देते हैं देसी घी देते हैं तब उनको गर्म गर्म देते हैं वो खाएं और फिर उसके बाद भी जैसे फ्रूट वग़ैरह हो गए उसको छील के अच्छे से फ्रेश कर के उनको देते हैं प्लेट में काट के फिर उसके बाद जो है कि अभी ठंडी है तो उसमें पालक चुकंदर और टमाटर का जूस बनाते हैं फिर पकाते हैं पकाने के बाद उसको छानते है छानने के बाद उसमें ज़ीरा नमक डाल के उनको देते हैं ताकि वो पिए उनको ताक़त भी हो उनके उनका सेहत इत उससे बहुत अच्छा होता हैं उनको पीना भी बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है जो है हरी सब्जियाँ भी देते हैं उनको मसाले वाली चीज़े नहीं देते हैं चुकंदर जो देते हैं वो जूस बना कर वो भी अच्छा लगता है उनको ताक़त देता है उनको जो है ये सारी चीज़े बहुत अच्छी होती हैं उनकी सेहत के लिए अच्छी होती हैं जूस वग़ैरह देते हैं बना के जो है अनार का जूस हो गया मौसम्बी का जूस हो गया जो है वो कमज़ोरी ना फ़ील हो इन सब चीज़ों से इसी लिए उनको ये सारी चीज़े जी दी जाती हैं